हेलौ औ औ औ औ ओमफ्राय अ औ रायलायनो हागोन औ औ ख्लासफोरखौ माबोरै माबे माबेनि सायाव रायज्लायगोन बिनि सायाव रायज्लायना औ औ औ माने खि औ माने फोरोंनायनि सायाव मासथारफ्रा माब्रै माबा खालामो आरो ने थिसार्सफ्रा माब्रै फ्लेन खालामनानै सोलोङो फोरोङो मायो ख्लास लानायनि सिगां बेफोरनि सायाव औ औ औ औ औ औ औ मोजां औ बिदिनो जाखानांगौ गासैनिबो मोजाङै औ मा होनदोंमोन सारा

औ औ मोजाङै मोजां गासैबो सिथुदेन्थफोरजों एनसार कारेख जाजोबखायो सार फोरों जोबखायो मोजाङै नांगौ बायदि ओमफ्राय सिथुदेन्थफ्राबो रों रोंजोब रोंजोब खायो सार गासिखौबो माने सिथुदेन्थफ्राबो गासैबो थिसार्सफोरजोंहाय इनथार खानेक जानानै सोलों लाइखायो दा औ औ औ औ बिदिब्लासो सोलोंनायावबो मोजां जाखायो औ ओमफ्राय देयार होनब्ला लोगो औ लोगो बायदि फोरोंनाय ओमफ्राय मोजाङै नांगौफोरखौ बिसोरनो फोरोंनाय बेफोर गासैबो मासथारफोरनि माबायाव जे मोजाङै फोरोंब्लासो रोंखायो आरो स्थुदेनफ्राबो मोजाङानो औ

ओमफ्राय माखासे इदि स्थुदेन्थफ्रा माखासे इसे खबरा दस्रा इसे दस्रा दस्रा रोखोमनि थायो नामा माने माखासे खोथा मानियै मोजांनि सायाव गाज्रिबो थायो नालाय बेफोरनि सायाव माने स्थुदेन्थफ्रा सोरबाफ्रा इसे अख्रा दस्राजों थांनो नागिरग्रा आखु दिन्थिग्रा बिदि दं नामा स्थुदेन्थफोरा दे दे